जियां की मेरा एरिया जेह्ड़ा ओह् इक्क ग्रांईं ल्हाका ऐ ते इत्थें में आक्खना कि बड़ी सारियां एक्टीविटियां न एंटरटेन बास्तै इक अपने मनोरंजन करने आस्तै जियां कि गीत संगीत खेल प्रदर्शन ते मेले होइये ते होंदे गै रौहंदे न एह् जियां कि में अपना सनां तुसें ई में खेल्लने बिच बैट बॉल बड़ा पसंद करना होन्ना जिसी क्रिकेट बी आक्खदे न ते इंग्लिश च आखदे क्रिकेट ते ओह् में खेल्लना पसंद करना होन्ना ते में उसी रोज़ खेल्लने गी जन्ना होन्ना केईं मुड़े न जेह्ड़े अलग अलग खेल पसंद करदे न कोई वालीबॉल खेल्ला दा कोई फुटबाल खेल्ला दा कोई कबड्डी खेल्ला दा ते मेरे एरिया च जेह्ड़ा ते मेरा ग्रांईं इलाका जेह्ड़ा ते जादै खेल जेह्ड़ा चलदा ऐ ओह् ऐ बैट बॉल दा क्रिकेट दा ओह् अस रोज़ खेल्लने होन्ने एह् मेरा मनपसंद खेल ऐ ते साढ़े जेह्ड़े कन्नै कन्नै अस वालीबॉल बी खेल्ली लैने होन्ने कबड्डी बी खेल्ली लैन्ने होन्ने ते होर बड़े सारे एंटरटेनमेंट आस्तै अस ओह् ऐ साढ़े कोल जियां कि कुदै मेले चली गे जियां साढ़े इद्धर छिंज्झां बी होंदियां जिसी अस जिसी अस दंगल बी आक्खी सकने न ते ओह्बी होंदे न साढ़े इद्धर अस ओह्बी दिक्खने होन्ने ओह्बी बड़ा मनपसंद साढ़ा इक्क एंटरटेनमेंट आस्तै खेल ऐ पर लेकिन कुछ इंदे बिच्चा सीज़न दे तौर पर बी होंदे ते मौसम दे स्हाब कन्नै बी आंदे एह् ते जेह्ड़े साढ़े दंगल न ते ओह् साढ़े गर्मी बिच होंदे न ते कुछ मेले न जेह्ड़े झिड़ी दे रूपा बिच आंदे न ओह्बी ते जियां बाकी होर कुसै दा ब्याह् शादी जां कुसै दा उंदे बी गीत संगीत चलदा उंदे बी बड़ा अस चा कन्नै सुनने होन्ने मज़े लैन्ने होन्ने अस जेह्दे कन्नै अस मनोरंजन दा अस जियां मनोरंजन दा अस पूरा पूरी पूरी सुविधा मिलदी ते अस ओह्दा दिल भरियै ओह् लैन्ने होन्ने नज़ारे लैन्ने होन्ने ओह्दे मज़ा लैन्ने होन्ने ओह्दा ते इंया मेरा मनपसंद खेल बैट बॉल ऐ ते बैट बॉल बिच असेंगी बड़ा मज़ा आंदा मुड़े साढ़े दस्स बीह् मुड़े आंदे सारे किट्ठे होइयै खेल्लदे ते एह् सारे इक्क तौर पर हेल्थ आस्तै बी बड़ा ठीक ऐ ते इयै साढ़ा एंटरटेनमेंट एक्टीविटीज़ ते जित्थें अस बैट बॉल खेल्लने न ओह्दे लागै गै इक्क कुछ जागत ऐं कबड्डी दा मैदान बी बनाए दा ओह् उत्थें कबड्डी बी खेल्लदे न जेल्लै कबड्डी खेल्लदे कबड्डी कबड्डी बोलदे ते उसलै सुनने च बी बड़ा शैल लगदा इक्क ओह्बी बड़ा मज़ा आंदा कबड्डी कबड्डी ते में आक्खना कि ओह्दे कन्नै एह् इक्क बक्खरा गै मनोरंजन होई जंदा ते एह् साढ़े कुछ इक्क जेह्ड़े ऐहे असें ई साढ़े लाकै बिच असें ई जेह्ड़ा इस्तेमाल करने होन्ने अस जेह्ड़ा अपने मनोरंजन आस्तै ते बाकी समें कन्नै सबकुछ टैमां कन्नै सबकुछ बदलदा रैहंदा बदलदा रैहंदा ते अज्जकल लोग फोनै बिच्चा बाहर गै निं निकलदे न ते एह् पता निं कैसी चीज़ आई ऐ एह् साढ़े मतलब की लोकें ई दिक्खी दिक्खियै साढ़ा बी लाका जेह्ड़ा एरिया साढ़ा ओह्बी दिक्खी दिक्खियै चेंज़ होन लग्गी पेदा थोह्ड़ा ते मिगी लगदा कि अज्जकल दे ञ्यानें न जेह्ड़े फोन दिक्खी दिक्खियै अंदर गै बड्ढी रौहंदे अंदर गै बड्ढी रौहंदे जियां उनेंगी कोढ़ पेदा होंदा ते उनेंगी एह्दे बैट बॉल दा कबड्डी दा इन्ना खास म्हत्व निं पता ऐ उनेंगी क्योंकि उंदे जेह्ड़े घरा आह्ले न जियां मां प्यो न जेह्ड़े ओह् उ'नें ई बाहर सनांदे हैन उनेंगी बाहर निं जान दिंदे ते पर बच्चे न जेह्ड़े ओह् जाना गै निं देना चाहंदे क्योंकि मां प्यो नै फोन लेई दित्ते दा ते ओह् फोनै बिच डुब्बी जन गेदे न इक्क जादै ते फोनै बिच जेह्ड़ा डुब्बी गेआ ओह् बाहर कदें बी निं जंदा ते तां करियै में एह् आक्खना चाह्न्नां कि असें सारें गी गै अपने मनोरंजन आस्तै इन्नी इन्नी शैल चीज़ां मिली दियां असें उंदा पूरा पूरा फायदा चुक्कना चाहिदा असें ई हेल्थ आस्तै बी साढ़ा ठीक ऐ ओह् असें ई एंटरटेनमेंट आस्तै इन्ना मज़ा मिलदा ओह् कबड्डी कबड्डी खेल्लना होऐ बैट बॉल खेल्लना होऐ फुटबॉल खेल्लना होऐ नच्चना होऐ संगीत सुनना होऐ दंगल दिक्खने गी जाना होऐ जि्सी अस छिंज्झ आक्खने होन्ने ते असेंगी पूरा ओह्दा फायदा चुक्कना चाहिदा असेंगी पूरा फील लैना चाहिदा एह् साढ़ी इक्क नेचुरल चीज़ होंदी ऐ एह्